हाँ बोले क्या हम हिमाचल प्रदेश से आएँ हुए हैं तो बेगूसराय आए हुए हैं तो बेगूसराय में कहाँ कहाँ घूमने का जगह है हमको तो पता नहीं आप जरा बताइए कि हमको यहाँ का आप लोकल आदमी हैं तो आपको पता है ना कि कहाँ कहाँ अच्छा जगह है कहाँ घूम सकते हैं कहाँ रह सकते हैं कहाँ ठहर सकते हैं इसको जरा हमको बताइए

हाँ और तो करपुरी स्थान के बाद उधर फिर और कौन कौन जगह है बताएँगे तब ना हाँ हाँ सिमरिया वगैरह भी होगा उसके बाद सुने हैं तो आप तो लोकल आदमी हैं तो आपको तो पता है कि कहाँ कहाँ घूमने वाला है तो कहाँ देखने वाला है ये सब बताइए हमको शीतला में अच्छा रहने ठहरने का भी व्यवस्था खाने पीने का भी सब ठीक ठाक है प्रबंध ना अच्छा तो हाँ ठीक है तो राजगीर भी चलेंगे गाड़ी वगैरह एक ठो कर लेंगे आप चलेंगे आप भी हम भी चलेंगे राजगीर घूम लेंगे बोध बोध गया भी चले जाएँगे अच्छा ठीक है उसके बाद और हम ग्यारह आदमी हैं

हाँ हाँ तो आपको हैं चलइबे करती हैं चलिए तो ठीक है तो आपको आप साथ में रहिएगा तब सब जगह का हमको खाना रहने ठहरने का सब व्यवस्था ना मिल जाएगा उसके बाद आप हाँ अच्छा जगह है मेरा नाम कुनकुन सिंह हाँ कुमकुम सिंह हाँ हाँ खूब घूमेंगे तब ठीक है हम आएँ हैं मोटा मोटी चौदह दिन लगेगा हाँ तो चौदह दिन घूम लेंगे मतलब आए हैं तो जाते जाते कम से कम चौदह पन्द्रह दिन लग जाएगा उसके बाद हाँ उसके बाद फिर क्या कहते हैं इधर ये क्या तो सृंगी ऋषि भी है सृंगी ऋषि जाने का मन है कोई लोग बोला यहीं पर

हाँ हाँ तो को तो सुविधा में है और वो सब जगह ठीक ठीक